हा मां इंडियन आइडल म्यूज़िक रियालिटी शो ॾिसंदी आहियां मुंहिंजो फेवरेट आहे छो जो मूंखे सिंगिंग ॻाइणु ॾाढो आहे पसंदिगीअ जो आहे इहो सिंगिंग मूंखे ॾाढी पसंदि आहे पसंदि आहे उन में श्रेया घोषाल उहा इंडियन आइडल मां ई अॼु किथे जो किथे पहुची वेई आहे उनखे उनजा गाना ॿुधी करे मां पंहिंजे ॻाइणु खे ॾाढो बि सुठो करण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं शायदि मां उनजो ॿुधी ॿुधी उनसां गॾु ॻाए ॻाए करे ई मूंखे ईअं लॻंदो आहे ॼणु मां उनसां गॾु ई पई थी ॻायां मूंखे ॾाढो पसंदि आहे श्रेया घोषाल जो आवाज़ु ऐं उहा इंडियन आइडल मां ई सिलेक्ट थी हुई जेका अॼु किथे जो किथे पहुची वेई आहे मां बि चाहियां थी त मां बि पंहिंजो कुझु ईअं उनजो ॿुधी ॿुधी करे ऐं सुठे नमूने ॻायां ऐं अॻियां वधां ऐं मुंहिंजो आवाज़ बि भॻिवान जी दया सां सुठो आहे मां चाहियां थी त मां उनसां उनखे पंहिंजो आइडल बणायां